गाज़ीपुर में बहुत सारी उल्लेख़नीय जगहें और ऐतिहासिक जगहें हैं जैसे कि लॉर्ड कार्नवालिस है लॉर्ड कार्नवालिस में लोग अपना खाली समय जैसे लड़कियाँ हो गईं लड़के हो गए परिवार के लोग हो गए पिकनिक करने के लिए अपना खाली समय बिताने के लिए घूमने के लिए अक्सर जाया करते हैं और गाज़ीपुर में एक अफ़ीम फैक्ट्री है जिसको गाज़ीपुर को अक्सर लोग अफ़ीम फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं बहुत पुराना है पहले यहाँ अफ़ीम बनता था अफ़ीम उगाया जाता था सप्लाई की जाती थी अफ़ीम अफ़ीम विदेश में इसकी सप्लाई होती थी अब तो इसको बन्द कर दिया गया है लेकिन फिर भी अफ़ीम फैक्ट्री के नाम से लोग गाज़ीपुर को जानते हैं अफ़ीम फैक्ट्री बहुत बड़ी फकड़ी फैक्ट्री थी अब भी उसका नाम है मतलब उसके नाम से लोग गाज़ीपुर को जानते हैं और गाज़ीपुर में महारे महारे शिवजी के दर्शन करने के लिए शिवरात्रि हो गई या सावन हो गया सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है शिवजी का दर्शन करने के लिए महारे में उनपर जल चढ़ाने के लिए शिवजी की बहुत लम्बी लम्बी लाइनें लगती हैं महारे में शिवजी के दर्शन करने के लिए उनपर जल चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उनका दर्शन करते हैं शिवरात्रि पर भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है महारे में रामलीला एक गाज़ीपुर में रामलीला मैदान है जहाँ पर कि दशहरा की में दशहरे में रामलीला होती है बहुत भीड़ होती है मेला लगता है रावण दहन होता है बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत बड़ा रामलीला का आयोजन होता है वहाँ हर साल ऐसा किया जाता है और और भी बहुत सारी जगहें हैं गाज़ीपुर में लेकिन यह लॉर्ड कार्नवालिस और अफ़ीम फैक्ट्री यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहाँ लोग जाते हैं बहुत पुराना है लोग देखने जाते हैं कि क्या था पहले कैसे था देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और महारे तो भगवानजी के दर्शन करने के लिए हमलोग भी जाते हैं सावन के महीने में अक्सर लोग वहाँ जाते हैं और शिवरात्रि में भी लोग जाते हैं और गाज़ीपुर रामलीला मैदान में तो अक्सर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मेला लगाते हैं हर महीने में अक्सर वहाँ मेला लगता रहता है और मैंने हमलोग भी मेला देखने जाते हैं रामलीला दशहरे दशहरे में तो बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है लोग कहाँ कहाँ से आते हैं रावण दहन देखने रावण को देखने इतना बड़ा रावण का जो स्टेचू होता है ना इतना बड़ा तैयार किया जाता है कि लोग कहाँ कहाँ से रावण को देखने आते हैं उसका दहन किया जाता है और मेला भी देखते हैं हमलोग तो बहुत बार गए हैं देखने मेला वहाँ का बहुत फ़ेमस है रामलीला मैदान का